नै सार दा नंगौहाय सार माबा लोमजादों गोजांनाय मानाय बेखौनो बिराद जाल्ला जागासिनो आं लोमजानाय

अ अ मुलिया मतामति जों एखनबा बायनानैबो जायो जाबाबो एक्स'न होवाखै बेनो गोजांनाय मानाय

अ नंगौ नंगौ दे जागोन दे औ जागोन जागोन अ अ अ अ अ अ अ औ ओ जागोन अह अ अ

नंगौ नंगौ अ औ आयो हाबाब आयो अ अ अ अ अ औ औ अ अ नंगौ नंगौ सार नंगौ दे जागोन औ औ

ओ दे जागोन ओ जागोन अ

दे जागोन दे अ दे जागोन अ जागोन सार दे अ अ अ

अ अ नंगौ अ नंगौ नंगौ अ बेनोथ' औ औ

दे जागोन अ दे खालाम खालामनांगोन सार औ

दे दे अ दे अ दे जागोन अ जागोन सार अ अ दे दे दे जागोन दे दे अ दे जागोन अ दे जागोन दे